हैल्लो हां जी हां मैं इद्धर गेदी ही बाह्र मतलब कुतै घुम्मने ते उद्धर मिकी मतलब इ'य्यां थोह्ड़ी सिर दर्द होआ दी ऐ ते फोन हां जी ते मैं वी आयुर्वेदिक सैंटर गै फोन कीत्ते दा ऐ हां ते मिकी सिर दर्द होआ दी ऐ ते मैं मतलब कन्नै मिकी थोह्ड़ी घबराह्ट घबरूह्ट वी होआ दी ऐ ते हां ते मैं सोचा दी कि महा मैं तुसें दस्सना चाह्न्दी ही हां जी अच्छा अच्छा हां गैस वी बनदी ऐ बिच बी गै गैस इ'न्नी नी बनदी ऐ मिकी हां जी हां कोई गल्ल नी और और मतलब एह् सैंटर कुद्धर जेहा ऐ हां घुम्मने आस्तै आए दे हे हां स्टे होटल च कीत्ते दा हां जी हां जी हां जी चलो ठीक ऐ ओके